हय म्हापसा मुन्सिपल लायब्ररीन हय आं हा हां हां होय तुका मेळटली मेंबरशीप करपा खातीर तुका कितल्या डेजाची जाय मंथ जाय फिक्साची मन ओर स म्हयणे की वर्साची अशी जाय आं हां वर्साची मेंबरशीप जाल्यार तुका बरो प्रायसूय आसा तेका तुका म्हणजे ही आमची लायब्ररी मात्शी नॅशनल कशी आसा सो तुका वर्साक एज अ स्टुडंट म्हणोन एक हजार पांचशी अशी बसतली तु कितलेर टायमार येवन तूं बुक्स हांगार बसोन वाचूंक शकता म्हणजे आमचे व्हडले बुक्स आसा पळय नाॅवेल्स बी ते तूं घराय व्हरूंक शकता कळ्ळें न्ही आनी हें करतले तुका फस्ट रेजिस्टर जावचो पडटलो आनी मागीर आमी सगळीं तीं हे करतले फाॅर्मेलिटी करून मागीर आमी तुका ते बुक दितले व्हरपा खातीर ओके सो जो पिर्यड आसा पय त्या पिर्यडान तूं ते बुक रिटर्न करपाचे मागीर तूं दुसरे बुक व्हरूंक शकता

हय हय जाल्यार तुका फायन आसा हय हय फायन आसा कित्याक आमचेय बी थोडे रुल्स आसात न्ही सो तशें कितें जालें जाल्यार तुका फायन आसा कळ्ळें न्ही सो तूं स्टुडंट आसा आनी जे आमचे रुल्स आसा पय तें स्ट्रिकलीडायल खंयच्याय हितूर जांव तुका खबर आसतले एज अ स्टुडंट ते फाॅलो करचेच पडटले तुका बरें अवर्स वर्किंक न्ही आमचें सकाळचें टेनाॅक्लाॅक स्टार्ट जाता टील सीक्स आं धा ते स मेरेन आं भुरग्यां खातीर आमी मुद्दाम स मेरेन लेट मेरेन दवरतात स्टुडंट्स येता त्या खातीर हय तेका मात्शे चड पडटा कित्याक चड म्हळ्यार टू ठावजन इयरली आं मेंबरशीप वर्साची आं मंथली करता जाल्यार मागीर एज अ स्टुडंट म्हणटा तूं तुज्या खातीर आं एज अ स्टुडंट जाल्यार चड पडना तुका खंयत हंड्रेड टू देडशे रुपया बी अशी पडटली हय जाल्यार तुका हें आसा परतून फायन आसा आनी फूल बुकाची तशी हे करची पडना कितें बारीक जर डॅमेज आसा जाल्यार तेचे खातीर कमी आसतली आनी खरोच तूं कितें तरी टेर केलो वा लाॅस केलो जाल्यार तो तुका फूल हें भरची पडटली कळ्ळें न्ही जें तें आमच्या रुल्सा अंडर आसा कळ्ळें

हां हां यो तूं मेळटली तुका मेंबरशीप बरें